मिकी पढ़ने लिखने दा बड़ा शौक ऐ और मिकी मतलब कि पढ़ाने दा बी बहुत शौक ऐ मिकी पढ़ने दा ते बड़ा शौक ऐ इस गल्ला में इक स्कूल टीचर लग्गी दी जित्थै कि मिकी में उ'ने गी पढ़ानी होन्नी मिकी फ्री टाइम बिच लिखना रीडिंग करना पढ़ना लिखना अच्छा लगदा इस गल्ला मैं स्कूल जाइयै बच्चें गी पढ़ानी होन्नी उ'नें ई जाइयै सखान्नी होन्नी कि कम्म करने दा तरीका कि कि'यां अस अपना जो असें स्कूल दा थ्होए दा करी सकदे रीडिंग करना मि बड़ा अच्छा लगदा इस गल्ला में स्कूल जाइयै सारे बच्चें ई रीडिंग करान्नी होन्नी और एह्दी में स्कूल घरा बाह्र जाइयै एह् कम्म करनी होन्नी स्कूल जाइयै पढ़ान्नी होन्नी मिकी पढ़ाना बड़ा अच्छा लगदा फ्री बैठना अच्छा नेईं लगदा जिदें बिच मैं स्कूल पढ़ाइयै ओह्दे बाद फ्ही में टयूशन बी पढ़ान्नी होन्नी और मिकी पढ़ाना पढ़ना खुद पढ़ना बी बड़ा अच्छा लगदा और पढ़ाना बी और मिकी बड़ी सारी जो कविता होंदियां एह् फ्री टाइम बेहियै बड़े सारे कवितां आपूं लिखनियां होंदियां अपनी दिमाक लाइयै बड़ी सारी कवितां बी लिखनी होन्नी और बड़ी सारी शायरी होई गेई जि'यां और कोई बी बुक होवै फ्री टाइम बिच कोई बी बुक फोन उप्परा बी न्यू न्यू चीजां पढ़नी होन्नी न्यू न्यू बुकां पढ़नी होन्नी जि'यां कि कोई चीज लब्भी जा जि'यां मिं कोई टापिक लब्भी जा ते फ्ही में ओह्दे बारे पूरा मतलब पूरी जानकारी लैन्नी होन्नी कि एह् कि'यां कियां करना पूरा अच्छे तरीके कन्नै में उसी चीज ही पढ़नी होन्नी और मिकी एह्दे च बड़ा इंटरेस्ट ऐ मतलब कि चीज पढ़ने दा कि अगर ए चीज ऐ ते कि'यां पूरी कि'यां करनी जि'यां कि अगर मिकी कुसै चीजै बारे पता लग्गी जा फार एक्साम्प्ल मिकी जि'यां पता लग्गी जै कि कोई कि अस कि'यां अपना किसे चीजे च प्राफिट करी सकदे में ओहबी पूरी चीज दिक्खनी होन्नी ओहबी चीज पूरी करनी होन्नी और बड़ी सारी बुक ऐं की बड़ी सारी बुक पढ़दी रौह्नी होन्नी कोई बी जि'यां कि जेह्दे बिच असें बड़ी सारी चीजां सिक्खने पौंदियां इक इंग्लिश स्पीकिंग बुक होंदी ओह्दे बिचा बी अऊं पढ़दी रौह्न्नी जेह्दे बिच कि मिकी बड़े सारे चीजां सिक्खने पौंदियां और एह् पढ़ाई दा कन्नै इयै कि अस अपना जि'यां कि में अगर कुसे सिखागी ते मिकी बी औगी ते हुन में स्कूल जाइयै बच्चें सिखान्नी होन्नी कि असें इयां करना इयां करना पढ़ान्नी होन्नी उ'ने ते ओह्दे बिच मिकी बड़ा किश सिक्खने अप्पू बड़ा किश सिक्खने ई थ्होंदा और उ'नेई पढ़ाना मतलब कि फ्री टाइम बेहियै बी में उं'दी बुकां रीडिंग करदे रौह्न्नी उंदी बुकां पढ़दी रौह्न्नी होन्नी जि'यां कि ओह् बैठे दे होन फ्री टाइम होवै आऊं कोई बी क्लास दी कापी लेइयै ओ पढ़ना स्टार्ट करू नी कोई बी किताब लेइयै उं'दी पढ़ना स्टार्ट करू नी फ्ही न्यू न्यू चीजां सिक्खनी उत्थां फ्ही अगर ओ शोड़ां फ्ही मिकी मतलब कोई बी चीज दिक्खुड़ा फ्ही आऊं ओह्दे बारे पढ़नी होन्नी फोने चा बुक चा किताब बिचा आऊं ओह्दे बारे पढ़नी होन्नी कि एह् चीज कि'यां और कि'यां आई कुत्थां आई केह् नाम ऐ कुस जगह उप्पर ऐ एह् चीज कि'यां बनी सब किश बड़ी सारी ओह् चीजां होंदियां कि अस मतलब कि करी सकदे जि'यां कि मिकी लिखना बड़ा अच्छा लगदा फ्री टाइम बिच बी बड़ा कुछ लिखनी होन्नी कि किस किसे चीजे बारे और पढ़ने बी बड़ा सारा होना जि'यां कि कोई चीज होइया ओह्दे बारे पढ़ना कि एह् चीज अस कि'यां करी सकदे कि'यां मतलब इस इस चीजे बारे अस करी सकदे बड़ी सारी बुक होंनियां जो कि मिकी पढ़ना मतलब कि मैं फ्री टाइम पढ़दी रौह्न्नी होन्नी पढ़ना लिखना बहुत अच्छा लगदा और मतलब कि जो बी कोई चीज होवै उसी अच्छे तरीके कन्नै जांचना कि एह् चीज कि'यां करनी कि'यां अच्छा लगदा पढ़ाना मिकी स्कूल पढ़ाना बी अच्छा लगदा और ओह्दे बाद टयूशन पढ़ाना बी अच्छा लगदा मि स्कूल पढ़ान्नी होन्नी बड़े अच्छे तरीके कन्नै फ्ही ओह्दे बाद आह्नियै टयूशन पढ़ान्नी होन्नी सारे बच्चे अच्छे तरीके कन्नै और बड़े सारे ऐसी गल्लां होंदियां जेह्दे बिच कि मतलब कि एह् पढ़ाई पढ़ाइयै कि मैं अपने अग्गै बड़े दूर तक पुज्जी गेई मतलब कि अपने अच्छे तरीके नै बोलियै अच्छे तरीके नै पढ़ाइयै मैं पैह्ले स्कूल पढ़ांदी फ्ही टयूशन पढ़ाना शुरू कीती मेरे पढ़ाना अच्छा तरीका हा जिदी बिच के मेरे टयूशन बिच बड़े बच्चे आए मैं उ'ने पढ़ाया और अच्छा लगदा मिकी उ'नें पढ़ाना कि कोई बी चीज होवै मिकी आपूं अच्छा लगदा कि मैं ओह्बी तरीके करे करना और उ'नें बी अग्गैं अच्छे तरीके कन्नै करावां कि एह् इ'यां इ'यां कि उ'ने बी बिल्कुल अच्छे तरीके कन्नै सनावां और अप्पू बी अच्छे तरीके कन्नै पढ़ा मिकी बहुत शौंक ऐ इस चीज दा पढ़ने दा और अग्गै सिखाने दा कि एह् कि'यां करना बड़े सारे ऐसे बच्चे ओह्दे बाद बी में बी घर रौह्न्नी फ्ही थोह्ड़े बच्चे टयूशन पढ़ान्नी होन्नी सिखान्नी होन्नी ऐं कि स्कूल जाइयै घरा बाह्र जाइयै बी सखान्नी होन्नी कि एह् चीज कि'यां करनी कि'यां मतलब कि एह्दे च कि'यां अस करी सकदे